پچاس ہزار دو سو بیس نوے ہزار دو سو تیس چھ ہزار دو سو پچپن پچاس ہزار دو سو چالیس بائیس ہزار دو سو بیس